फरायसालियाव थांनाय समाव आङो बड' साबजेक्टखौ मोजांसिन मोनोमोन जोंना सारआबो मोजां फोरोङोमोन नालाइ ओमफ्राय मेथ्सखौ आङो बारा हायामोन बड' साबजेक्टआव आङो मार्कखौ बुरजा मोनोमोन ओमफ्राइ आङो गोबां रंजायो मोसायोमोन फराइनायजों लोगोसे बाइदिसिना मेथाइ बैसागु फोरावबो रंजायोमोन ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो ओंखारो बिदिनो दामनाय देनायजों मोसायो फरायनायजों लोगोसे मोनायाव फरायो ओमफ्राय फुङावबो फरायो मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसेनो गेलेयोबो जेरै खाबादि ओमफ्राइ बाइदि बाइदि खेलाफोर गेलेयोमोन आरो फरायनायजों लोगोसेयैनो जोंनि सारमोनआबो जोंखौ जोबोद अनोमोन फरायनायजों लोगोसे बेफोर खामानिखौ मावबोदों आरो नआवबो गोबां खामानि थायो नआवबो खामानि मावो फरायनायजों लोगोसे बाइदि बाइदि खामानि जेरै थोरसि ल'था सुनाय थोरसि सुनाय सिथ्ला सिबनाय ओंखाम संनाय आं आइजों गोबां खामानि मावफायो लोगोफोरजोंबो ओंखारो